हँ बोलऽ हँ हँ बोल की सब लेबऽ कोन कोन सामान लेबऽ

आओर बर्तन भार लेबै सबके दाम होतऽ तोरा सबके दाम होतऽ बीस हजार

कतना दिन रखबै ऑंय केतना दिन रखबै तब ने कम करबऽ पाँच दिन देखबऽ पाँच गो नमरी कम होतो बीस हजार लगतो पन्द्रह हजार लगतऽ

तऽ कतेमे लेबऽ दै छै पच्चीस हजारमे तब कतेकमे लेबऽ हमर समानके दाम महँगे छै बोलऽ ने लेबऽ कतेकमे लै तऽ पड़बे करतो शादी छै तऽ कए तारीखके शादी छियै पाँच तारीख कऽ कए तारीख कऽ शादी छियै दश तारीख कऽ हँ तऽ अयबहक ने तऽ टेबुल कुर्सी बर्तन सब पठा देबो सबके दाम लगतो पचास हजार लए जयिहऽ टका सब दऽ दिहऽ आँय कतेक टका देबो लाबैमे हमरा कतेक टका लगलै तऽ ओकर दाम नहि निकालबै

कम करबऽ कतेक कम करबऽ दू तीन सए टका कम करि देबऽ बहुत मेहनत लगलै लाबैमे ठीके छै अयबहऽ लै लऽ तब तोरा कम करि देबऽ